में महाभारत दी किताव पढ़ी ही ओह् कताब पढी ऐ मिगी रोना आई गेआ कि महाभारत दी कताब च जिसले में महाभारत ग्रंथ पूरा पढे़आ ते ओह्दे च क्हानी मेरे दिले गी छूही गेई मिकी इन्ना भावुक कीता उनें कि के उस कताब च उस क्हानी च उस कताब च कौरवें दे ते पाॅंडवें दी पूरी जेहड़ी ऐ कथा बृतांत पूरा सनाया गेआ ऐ ओहदे च दस्से दा कि कियां कौरवें ते पाडवें दा युद्ध होआ ते कियां ऐ पूरा महाभारत दा युद्ध जेहड़ा कुरुक्षेत्र च लड़ेआ गेआ ते इस युद्ध दे बाद के मतलब पाडवें दी जीत होई मतलब अछाई दी जीत होई ते धर्म दी जीत होई एहदे च केह् होआ कि कोरव जेहडे़ हे ओह् सौ भ्रा हे ते पांडव जेहडे़ हे ओह् पंज भ्रा हे पंज भ्रा हे ते इक बारी ओह् गे कुतै ओह् ते ओह् द्रौपदी गी उनें उद्धर लेआया मतलब जित्त ले आया ते माता गी ओह् आक्खन लगे कि माता अज्ज असें कोई चीज लेई आयी ऐ जित्ती ऐ मां ने अंदरुं आखेआ कुन्ती ने कि जेहड़ी बी चीज लेई आयी ऐ तुस पंजो बंडी ऐ लेई लैओ ते इस कारण जेहड़ी द्रोपदी ही पंजें पांडवें दी पंजें दी मतलब लाड़ी ही कि के उनें मां दा एह् शब्द सुनया ही कि जेहडे़ तुस पंजो चीज लेई लो ते इस कारण उनें पंजें ओह् पंजे दी ओह् लाड़ी ही ओहदे बाद केह् होआ कि जिसलै ओह् कौरव ते पांडव जिसलै उद्धर जेहड़ा कौरवें दे जेहडे़ दुर्योधन दुशासन जेहडे़ हे कौरवें दे सौ भ्रा हे उंदा जेहड़ा ममा हा शकुनी शकुनी जेहड़ा हा उसी शतंरज खेलने दा बड़ा शौक हा उन्हें चाहेआ कि जेहडे़ पांडब पंज है उंदे च युधिश्ठर जेहड़ा सब तों बड्डा भ्रा हा ते जिस कारण राजगद्दी जेहड़ी ही ओह् युधिश्ठर गी मिलनी ही मगर कौरव जेहडे़ हे ओह् नेईं चांहदे हे कि गद्दी जेहड़ी ऐ इसी मिलेैते इस कारण उंहे शडयंत्र रचेया मामे ने कि में पास्से खेलने च बड़ा ब्हादर हा में मतलब हराई ओड़गा इन्हेंगी जुए बिच ते इस कारण उनें आखेआ कि तू पहले आओ इद्धर कौरव ते पांडवें दा के है कि इधर शतंरज खेलनी ऐ ओहदे च आस्ता आस्ता के होआ उनें चलाकी कन्नै पास्से खेलने कन्नै केह् कीता कि

जिसले आखिरी उंदे कोल कुछ नेईं होया ते उनें केह् कीता द्रौपदी गी युदिष्टर ने दी उप्पर लाई ओड़ेआ ओहदे बाद केह् होआ कि मतलब कि द्रौपदी गी हराई ओड़ेआ द्रौपदी दा चीर हरण होई गेआ फिर उनें आखेआ कि मतलब एह् मंजर जेहड़ा ऐ में अपने शब्दें च तुसें गी ब्यान नेईं करी सकनी कि ओह् पढ़दे पढ़दे मेरा मतलब मेरी इयां आक्खियें च अत्थरुं आई गे में इन्नी भावुक होई गेई में आखेआ एह् नेहा साढ़ा मतलब साढ़ा पिच्छे मतलब साढ़ा इन्ना घर्म सनातन घर्म मतलब अस मिकी बड़ा दिल गी छ्होई गेआ दिक्खो केह् होआ हा पांडवें बचारे कन्नै केह् केह् कुछ होआ कौरवें बडे़ दुखे कन्नै ओह् सारा मतलब एह कीता ओहदे कन्नै जेहदे कन्नै पाडव बेचारे फिर ओहदे कारण एह् जेहड़ा महाभारत युद्ध होआ इनें महाभारत युद्द होआ ओह् चांहदे नेईं है बड्डे बड्डे जेहडे़ भीषम पिता मा है सारे मतलब नेई चांहदे हे द्रोणाचार्य इंदे गुरु हे कौरवें दे पांडवें दे ए्ह नेईं चाह्दे हे कि युद्द होऐ मगर जेहडे़ कौरव दे पुतर हे जेहडे़ कि कौरवें दे घृतराष्ट्र दे पुत्र है ऐ सौ पुतर हे उंदा सब तू बड्डा पुतर हा दुर्योधन गी बड़ा लालच हा दुर्योधन चाहंदा हा कि राजगद्दी जेहड़ी ऐ में मतलब एहदा इंद्रप्रस्त दा राजा में बना कि युदिष्टर ना बने इसदे कारण उंहे के कीता कि एह् युदिष्टर गी हराना बास्तै कि उसी उनें सारा कुछ ओहदा लेई लेआ ते मतलब एहदे कन्ने एह् पता लगदा ऐ कि साढ़े पिच्छे के कुछ होआ हा मगर अंत जेहड़ा ऐ ओह् सचाई दा ऐ सचाई दी गे जीत होंदी ऐ इस कताब च में पढ़ेआ फिर जिसलै माभारत युद्ध होआ ते उसलै कृषण जी जेहडे़ उंहे केह् कीता कि उनें बोलेआ कि सारे गी कृष्ण जी कोह्दी साइड होङन ते फिर कृष्ण जी ने आखेआ कि इक मेरी पूरी सेना ऐ दुर्योधन गी लग्गेआ कि असें कृष्ण जी गी लेइयै केह् करना में पूरी सेना लैना उनें पूरी सेना लेई ली पूरा उंदा ओह् ओह् लेई लेआ कृष्ण जी गी जेहड़ा हा अर्जुण ने आक्खया कि में कृष्ण जी चाहिदे न ते कृष्ण जी जेहडे़ हे ओह् पांडवें कन्नै हे ते दुर्योधन हुंदे कन्नै नेईं हे जिंदे उनें पूरा महाभारत युद्ध च जेहड़ा करुक्षैत्र च पूरा मतलब अपना बिराट रुप दस्सेआ हा ओहदे च पूरा उनें गीता दा सार समझाया हा अर्जुन गी के कियां मतलब एह सब कुछ पैहलें दा लिक्खे दा हा विधि विधान कन्नै सारा कुछ होआ मगर एहदे च मतलब बडे़ बडे़ जेहडे़ बड्डे महा रिशी बडे़ बडे़ जियां भीष्म पितामह् इनें कुलगुरु कृपाचार्य द्रोणाचार्य सभनें गी धृतराष्ट्र दे पास्सै होइयै कौरवें दे कन्नै लड़ना पेआ पाडवें दे खिलाफ लड़ना पेआ क्यों पाडवें दे खिलाफ सब लडे़ मगर बे मर्जी कन्नै लडे़ बे मर्जी कन्नै की लडे़ कि ओह् चाहंदे नेईं ऐ हे मगर ओह् मजबूर होई गेदे है मजबूर होई गेदे है कि ओह् शकुनी ने दुर्योधन कन्नै मिलियै सारा कुछ हरी गेदे हे पांडव सारा कुछ हरी गेदे है जिसदे काऱण ओह् कल्ले हे ते फिर उंहे केह् कीता कृष्ण जी ने इंदा साथ दित्ता ते ओहदे कारण धर्म युद्द ऐ होया और एह् धर्म युद्द होने दे बाद अंत च मतलब सब खत्म होई गेआ मगर ऐंड च पांडवें दी जीत होई मतलब भीष्म पितामह पु़ूरे बाणें दी शैय्या उप्पर मतलब चांहदे नेईं ऐ हे अर्जुन बी नेईं चांहदा हा कि भगवान कृष्ण दी सारथी है नेईं चांहदा हा अर्जुन बी नेईं चांहदा हा कि एह् में भीष्मपितामह् गी मारा उंदे आक्खां च अत्थरु कतावे च पूरा पूरा ओहदे च पूरा बृतांत दस्से दा कि अक्खी च ओहदे अत्थरुं निकला दा हे मगर उनें अपने बाण जिसले चलाये ओर मतलब दिल शलनी शलनी होआ दा जिसले उंहे भिषम पितामह् गी पूरा शलनी कीता मगर फिर बी भीष्म पितामह् बाणें दी शैय्या च बड़ी देर रेह् उनें अपना पूरा प्रण कीता दा हा कि जिसलै जिसले एह् दिन औंगन ते में अपने प्राण त्यागने बाणें दी शैय्या च रेह् फिर अंत च अंत च पांडवें दी जीत होई पांडवें दी जीत होई और कौरव सारे सौ दे सौ पुतर मारे गे और कि के ओह् बुराई दा साथ देआ दे हे बुराई जेहड़ी ऐ अंत च एह् दस्से दा ऐ कि जेहड़ी बुराई ऐ कुते ना कुते आक्खरी ओहदा होई सकदा कि ओहदी उमर लंबी होई सकदी ऐ मगर एह् नेईं ऐ कि अंत च ओहदा जेहड़ा अंत होना निश्चित ऐ सच्चाई जेहड़ी ऐ बेशक थोह्ड़ी देर बाद साबित होई गी मगर ओहदा फल जेहड़ा ऐ आसेंगी चाहिदा बिल्कुल मिट्ठा होए गा सच्चाई बेशक थोह्डे देर बाद साबित होए गी पर सच्चाई जेहड़ी ऐ इक ना इक दिन लोकें सामने आनी गै आनी ऐ महाभारत दी कताब पढ़ियै मेरी अक्खां च अत्थरु आए हे इयै इक किताब ही जिनें मेरे दिल च इन्ना भावुक कीता इन्ना भावुक कीता हा कि मतलब अजतक एहदा मंजर जेहड़ा किताब पढ़ी दी में चेता आंदा ऐ